کبھی کبھی گلوکار عام طور پر ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی آوازیں خراب ہو جاتی ہیں جیسے کہ اس نے جب گانا شروع کیا ان کی آواز کی بدولت اس نے بہت شہرت حاصل کر لی تو ان کو اپنی شہرت کا اتنا نشہ چڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنی آوازوں پر کم دھیان دیتے ہیں اور دوسری ایکٹیویٹیز میں جیسے کہ نشہ پان میں اور کھانے پینے میں غلطیاں کر لیتے ہیں اور ہم جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ زیادہ دوسری غلط کام غلط کھان پان سے اور شراب و نوشی کی وجہ سے انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے تو ان کی بھی آواز میں گڑبڑی آ جاتی ہے ان کے صحت ڈاؤن ہو جاتا ہے اور ایسی غلطیاں کرنے سے ان کی شہرت میں کمی آ جاتی ہے اس لیے ان کو جو ہے اپنی آواز میں آواز کو صحیح رکھنے کے لیے بری چیزوں کو لت سے دور رہنی چاہیے اپنے کھان پان پر دھیان دینا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے اپنی آواز کو ٹھیک رکھنے کے لیے لگاتار ریاض کرے کوشش کرے کہ اپنی آواز کو ٹھیک رکھنے کے لیے دماغی اور دما ذہنی اور ذہنی کو دماغی ذہنی کو ٹھیک رکھے جس سے وہ اپنی جو ان کا پروفیشن ہے ان کا جو گائکی کا کام ہے وہ اچھے سے اچھے کر سکے اور غلط چیزوں کا استعمال کم کرے شراب پینا کم کرے اور ٹھنڈی چیزوں کو کھانا کم کرے ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز رکھنی چاہیے جیسے کہ ان کی آواز کو کوئی نقصان نہ ہو لیکن آج کل کے دور میں نیا ایجاد ہو گیا ہے نئے کھانے کا نئے پینے کا چیزوں کا زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے عام طور پر گلوکار دھیان نہیں دیتے ہیں اور وہ اس غلطی کو کر بیٹھتے ہیں جس سے ان کی آواز کے ساتھ ساتھ ان کی شہرت بھی چلی جاتی ہے جو ایسا کہ ناممکن ہونا نہیں ہونا چاہیے جہاں تک ہو سکے اپنی آواز کو اپنی صحت کو لے کر کے ٹھیک ہونا چاہیے جہاں تک ہو سکے اپنی آواز کو صحیح رکھنے کے لیے اب جتنی ہو سکے جس چیز کی ضرورت میڈیٹیشن کرنی چاہیے اور کھان پان پہ سادھارن کھانا پینے پہ دھیان دینا چاہیے اور لگاتار ریاض کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے کہ ان کی آواز اچھی اور سے اور اچھی اور بہتر ہو سکے اس لیے گلوکار کو یہ عام غلطیاں نہیں کرنی چاہیے باہر شراب نوشی نہیں کرنی چاہیے غلط کھان پان نہیں کرنا چاہیے اور یہی میری مشورہ ہے کہ ہر گلوکار کو اپنی صحت اور اپنی آواز کا اپنے گلا کا دھیان رکھنا چاہیے